नमस्ते सर हम हमें स्कूल के बच्चों पर यूनिफ़ॉर्म तैयार करवाना है नहीं ज़्यादा फिर तो वह आप कैसा सिलते हैं कुछ बच्चों का हम करा कर देखे तब ना फिर सिलवाएँगे वैसे हमको पाँच हज़ार बच्चों का कराना है आपके यहाँ कितने कारीगर काम कर रहे हैं स्पेशलिस्ट भी आप आपके यहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट भी हैं या सब ऐसे ही

अच्छा मतलब लोग का वह कर सकते हैं सात हज़ार बच्चों का सात हज़ार बच्चों का यूनिफ़ॉर्म तैयार करने में आप सक्षम हो पाएँगे एक महीने के समय में एक महीने में आप करना हो चुका

अच्छा हम हॉस्टल से आते हैं हमारे पास पाँच हज़ार बच्चे हैं और एक महीने के अन्दर हमको प्रॉपर कपड़ा पैक मिलना चाहिए तीस दिनों के अन्दर

आप अपने कारीगरों की मा कारीगरों की मात्रा बढ़ा सकते हैं मेरा समय पर तैयार करा लीजिए सारे बच्चों को एक जुलाई से यूनिफ़ॉर्म मिल ठीक तब इसको आप इसको आप डन करिए

ठीक है आपको हम सारा डाटा और कुछ एडवान्स पैसे भिजवा दे रहे हैं आपके एकाउण्ट हाँ आपके एकाउण्ट में भिजवा दे रहे हैं हम आठ हज़ार बच्चों के लिए आप तैयार करिए आपको यह करना है हाँ और आपके आपको कपड़े मतलब आपको कप कपड़े ख़ुद से लेना पड़ेगा ना अपना ठीक है हम कपड़े भी अच्छा कपड़ा आपके यहाँ मिलते हैं बगल दुक़ान है क्या ठीक पैन्ट है शर्ट है बच्चों के लिए ठीक ठीक ठीक नमस्ते